दाने जोंनि सिगांहाय खिग्रा माग्रा फायखानाबो गैयामोन दानिया जोंनिया दंसै जोंया सिगांहाय खिग्राफोर गैयैनि हाग्रा बंग्रा थांनानै लेवार एम्फौ लामा सामा खिगुला बायनाय जायोमोन दाने जोङो सुबिदा मोनबाय फायखानाफ्राबो दंसै गावबा गाव न'आव जोंनि गासिबो सुबिदाखौ मोनजोबनायनि थाखाय दिनै नों गासिबो खावलायहरनाय जाबाय बे गासिबो जोंनि खिनाय मानाय गोबांथार जों दुखु खस्थ' सहाय सहाय बोनांबाय जोंनि खिनाय मानाय हासुनाय गासिबो खस्थ' दिनै मोजां सुबिदा मोनबाय जों गासिबो फायखाना सुबुं माहारिनाव गासिबावबो गैयामोन दानिया बयहाबो सुबुं माहारिनाव बयनावबो थाजोब्बाय खिनाय हासुनाय गासिब्बो मोजां सुबिदाखौ मोन्नायनि थाखाय दिनै बर' हारिफ्राबो सुबिदा मोनबाय मोजां जाबाय आरो जोंनि गासिबो हाग्रा बंग्रा थांनानै खिनाय लेवार दावखा जिबौ एम्फौ एनला गासिबो खस्थ' सहाय नांबोबाय जोंनि गासिबो थांखिफ्रा दिनै जाफुंसारबाय आरो जोंनि खिनाय हासुनाया गावबा गाव न'आव फायखानाया थाजोब खाबाय बे फायखाना थानायाव जाय गासिबो मोजां सुबिदा मोनजोबनायनि थाखाय दिनै नोंनाव जोंनि गासिबो सुबुं माहारिया हाग्रा बंग्रा खिनांला जि गावबा गाव न'आवनो थाजोब खाबाय खिनाय हासुनाय गासिब्बो दिनै मोजांखौ मोनबाय जोंनि गासिबो थांखिफ्रा जाफुं जोब्बाय बे गासिबो मोजां सुबिदाया जाजोब्बाय